एंटरटेनमेंट एक्टिविटी दियां गल्लां गल्ल कीती जा ते मिकी मजा औंदा इन चीजें फोन चलाने मजा औंदा लैपटाप चलाने मजा औंदा

घर जि'यां मी हून थोह्ड़े चिर पैह्लें गै त्रै म्हीने मिकी छुट्टियां रेहियां मेरा कालेज थोह्ड़ा बंद हा पेपर होई दे हे ते ते में लैपटाप रज्जियै चलाया मजा आई गेआ मिकी लैपटाप चलाने में नमीं नमें एह् निं ऐ कि में शड़ा टाइम वेस्ट कीता उत्थै टाइम स्पैंड कीता में बड़ी सारियां चीजां सिक्खियां में हां ते सच गल्ल सनां ते मिकी लैपटाप इन्ना चलाना नेईं औंदा इ'नें त्रै म्हीने च में लैपटाप चलाना सिक्खेआ फोन च बी किश चीजां ऐसियां हियां जेह्की मिकी नेईं चलाना औंदियां हियां जेह्की मिकी हून अगले सेमेस्टर च कम्म औनियां न ओह् में चीजां सिक्खियां मजा आया मिकी इन चीजें सिक्खने ते हून गेमें दी गल्ल करचै ते गेम मोबाइले मोबाइल उप्पर बी अऊं गेम खेढी लैन्नी कैंडी क्रश खेढी लैन्नी मजा औंदा मिकी इक वर्ड्स गेम होंदी इंग्लिश दे वर्ड्स बनाने होंदे ओह्दे च ओह् बी बड़ी शैल लगदी की मिकी गेम टैम्पल रन गेम बड़ी शैल लगदी मिकी मजा औंदा इनें चीजें च ते हून आउटडोर गेमें दी गल्ल करचै ते मिकी एह् बैटमिंटन खेढना अच्छा लगदा बास्किटबाल खेढना अच्छा लगदा और बी सा बड़ी सारी चीजां न हून किन्ने दा नाम लैं अ'ऊं एह् सब इ'नें मतलब आउटडोर चीजां न जेह्कियां ओह् असें हैल्थ साढ़ी ठीक रखदियां अस दौड़ने कशा साढ़ी हैल्थ ठीक रौंह्दी अस मैन्टली ठीक रौह्न्नें फिजिकली ठीक रौह्न्ने डिप्रैशन च जाने दे बड़े घट्ठ पोइंट्स होंदे न एह्दे च की अस खेढने ते खेढने कशा साढ़ी बाड्डी पूरी वाई मतलब पूरी चलदी ओह् दमाके कशा लेइयै पैरे तक्कर सारा किश मतलब चलदा मतलब ठीक रोह्न्नें अस सारा किश ठीक रौंह्दा सारा पूरा फिजिकल सिस्टम ठीक रौंह्दा मैन्टली अस ठीक रौह्न्ने न ते ओह् फ्ही ओह् में मोमेंट्स दी गल्ल करां ते एह् मेरे बड़े सारे मोमेंटस जेह्के मिकी एंटरटेन करदे मतलब हून मेरी निक्की भैन ऐ ओह्दे कशा बी अ'ऊं एंटरटेन होन्नी मेरी निक्की भैन ऐ ओह् मिकी कदें कदें ते मिकी ओह्दे कशा बी बड़ियां सारियां गल्लां पता लगदियां मेरे निक्के भ्रा न ओह् न ओह्दे कशा बी मिकी बड़ियां गल्लां पता लगदियां केह् पता उ'नें ओह् चीज दा मतलब पता होऐ उ'नें ओह् चीज औंदी होऐ मिकी निं औंदी होऐ ते अ'ऊं उं'दे कशा सिक्खनी ओह् चीज मिकी बड़ी शैल लबदी लगदी ते एह् निं ऐ मतलब एह् ठीक रौंह्दियां इयै नेहियां एक्टिविटियां करना हून इक कमरे च बंद रौह्चै ते एह् बीं ठीक नि ऐ ते ते बाह्र जाह्चै खेढचै थोह्ड़ी अपनी एक्टिविटियां करचै एंटरटेन्ड होचै ते तां गै मजा औंदा ते हून रा रा रा रेहा कि में मिकी इक चीज होर पसंद ऐ कि की ओह् ऐ थोह्ड़ा बहुत सिंगिंग करना इन्नी ते अ'ऊं परफैक्ट निं करी पान्नी ऐ पर थोह्ड़ा बहुत मिकी पसंद ऐ कि थोह्ड़ा बहुत सिंगिंग करना जि'यां अ'ऊं फोनै च गाना लान्नी हून इक इस चीज च ते मिकी बड़ा मजा औंदा अ'ऊं फोनै च गाना लान्नी ते ते फ्ही आपूं खुद आपूं बोलनी ओह्दे च मिकी बड़ा मजा औंदा और जि'यां मतलब अ'ऊं सनातन धर्म गी बड़ा मन्ननी अपने धर्म गी बड़ा मन्ननी हिन्दू धर्म गी ते ओह् चीज मिकी हनुमान चलीसा सरस्वती चलीसा काली चलीसा एह् चीज मिकी मतलब ज जैह्लूं अ'ऊं इ'नें बोलनी मिकी बड़ा मिकी शैल लगदा एह् बी एंटरटेन्ड होई गेआ मतलब शैल लगदा मिकी एह् चीज बोलना अ'ऊं निं दिक्खनी ऐ रात ऐ दिन ऐ अ'ऊं जैह्लूं होऐ क्या पता मिकी राती मन करै हनुमान चलीसा सुनने दा मने सोते सोते ही सोंदे सोंदे गै सुनी लैं अ'ऊं ते ते मिकी बड़ा मजा औंदा ऐ एह् चीज करने और एंटरटेनमेंट और गल्ल करचै ते मिकी मेरे भ्रा गी बैटमिंटन खेढना निं हा औंदा में उस्सी बैटमिंटन खेढना सखाया एह् ए मतलब बड़ी निक्की निक्की चीजां सनां निं अ'ऊं तुसें ते बड़ा शैल लगदा मिकी एह् नेही चीजां करना बास्किट बाल साढ़े घर इक बड्डा नेहा पार्क ऐ ओह्दे च में नैट्ट लाए दी मतलब बास्किट बाल बी खेढी सकदे ओह्दे च अस बैडमिंटन बी खेढी सकदे ते ते घर मेरे झूल्ला बी है ओह्दे च अस झूल्ला लैन्ने मतलब हैन मतलब एक्टिविटी स्पैंड करना अपना टाइम ते कुतै बी करो एह् निं ऐ कि अपने कमरे च बेहिये सोए सुत्ते दे रौह् ओह्दे कन्नै साढ़ा हैल्थी निं रौह्ना असें ते फिजिकली स्ट्रांग निं रौह्ना असें इ'यां ते सारा चलो ठीक गै चलो और चलो इक गल्ल और सनानियां असें इक मेरी मतलब कजन गै लैओ ओह् ही ते ओह् अपना खाली टाइम स्पैंड निं हा करदी सुत सु सेई जंदी ही उस्सी मजा औंदा हा सोने फ्ही डाक्टरै आखेआ मतलब पढ़ाई दी बी बड़ी टैंशन लैंदी ही डाक्टरै आखेआ कि रा शामीं सवेरे केह् करनी होन्नी तू मजा लैने आस्तै मतलब एंटरटेन्ड एक्टिविटियां केह् करनी होन्नी तू ते उ'न्नै आखेआ कि एंटरटेनमेंट एक्टिविटी मजे मजे च उ'न्न आखी ओड़ेआ कि मिकी सोने च बड़ा मजा औंदा ते सेई जन्नी अ'ऊं ते एह् गल्ल ठीक नेईं ही उ'नें बी उ'नें उस्सी निक्खरेआ हा कि सौना सारा किश निं ऐ ते दिन दिनें सौना ते बड़ा खराब ऐ दिन च कि ते नेईं गै सोना चाहिदा और अपनी मेरियां अलग एक्टिविटियां मिकी अलग मजा औंदा में तुसें सनाया मिकी फोन चलाने लैपटाप चलाने मजा औंदा खेढने मजा औंदा ते मेरे एह्दे च मजे न ते लोकें दे होर होर मजे होंदे मतलब होर होर मजे लैंदे लोक जि'यां लोकें डांस पसंद होंदा मेरी इक स्हेली ऐ उस्सी डांस पसंद ऐ खाली टाइम च ओह् गाने लाइयै डांस करदी कमरे च बेहियै ते मतलब अलग अलग एक्टिविटियां होंदियां लोकें मिकी एह्दे च मजा औंदा लोक तुसें किश कुसे होर गी मजा औंदा होना मेरे कश कन्नै आह्ले मेरे म्हल्लेदार गी कुसे और च मजा औंदा होना हां इक चीज होर सनाना भुल्ली गेई अ'ऊं मिकी ओह्दे च बड़ा मजा औंदा में पैह्लें बी सनाया हा कुसै होर गी सनाया हा में हून तुसें सनान्नी मिकी ओह्दे च गड्डी चलाने च बाइक चलाने च बड़ा मजा औंदा गड्डी चलो अ'ऊं परफैक्टली निं चलाई पान्नी ऐ पूरी ढंगे दी निं चलाई पान्नी ऐ वा चलाई लैन्नी थोह्ड़ी बहुत चलो ठीक ऐ